جب بات ہمارے گوتم بدھ نگر کی کی جاتی ہے تو یہاں کی حکومت کو میں شکریہ کرنا چاہوں گی انہوں نے ہماری ریاست کے لیے بہت اچھے اچھے کام کیے سینٹرل نوئیڈا کا انعقاد کیا اور بھی بہت ساری بڑی بلڈنگ بنائی اور ہم سب کی سہولت کے لیے بہت کام کی ہماری حکومت نے بہت سارے ایم ایل اے ہیں ہماری ریاست میں جن میں پنکج سنگھ ہیں تیج پال سنگھ ہیں دھریندر سنگھ ہیں لکچھمی راج سنگھ ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلائی اوور وغیرہ پر بھی بہت کام کیا اپنے اپنے علاقوں میں بڑے بڑے فلائی اوورس بنوائے اور بہت سارے ہاسپٹل تعمیر کیے جس سے ہمیں بہت ساری سہولت ملتی ہے اس سے ہمیں بہت سکون اور آرام ملتا ہے اور اسی طرح بچوں کی تعلیم پر بھی کام کر رہے ہیں اور مجھے تو پورا یقین ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے بچے خوب ترقی کریں گے